सूरत ज़िले में हिकु बीच आहे हुन जो नालो डुमस बीच आहे हुते अहिड़ो मनोती आहे की हुते भूत प्रेत वसियल आहे सते खां पोइ हुते पुलिस पहिरो ॾींदी आहे राति जो हुते वञणु नॉट अलाउड आहे जेको वियो हुते पंज सौ रुपया दंड आहे पुलिस वारा वञण ई न ॾींदा आहिनि हुते तब कोई घुसी वियो ज़बरदस्ती त हुन खे जेल थींदी आहे